हा मूंखे पारंपारिक चित्रकारी जीअं ऑइल पैंट्स या वाटर कलर्स ॿई गॾु कमु करण ॾाढा वणंदा आहिनि मां उन्हनि में वॉ पाणीअ वॉटर पाणी वारे कलर ऐं ऑइल पेंट्स में जाम ड्रॉइंगू ठाहियूं आहिनि जीअं जोकर ठाहियां टैडी बीअर ठाहियां ऐं वॉटर पाक ठाहियां भॻवाननि जूं बि ड्रॉइंगू जाम ठाहियूं ऐं उहे मूंखे ॾाढियूं पसंदि आहिनि पारंपारिक शयूं पहिरियों जहिड़ियूं त तमामु सुठियूं में सुठियूं ई आहिनि ऐं असांखे उहे करण बि खपेनि पर हाणे जीअं डिजिटल ज़मानो आहे डिजिटल ड्रॉइंग ड्रॉइंगू आहिनि डिजिकल डिजिटल सहुलतूं बि जो बि प्रो प्रयोग करे असां ड्र्रॉइंगू ठाहियूं था मां उहो बि ॾिसंदी आहियां उन्हनि खे ॾिसी बि ड्रॉइंगू ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे वणंदो बि आहे डिजिटल वारो करण मां कॾहिं पारंपारिक तरीक़े सां वॉटर कलर सां ड्रॉइंग ठाहींदी आहे त कॾहिं डिजिटल तरीक़े सां ड्रॉइंग ठाहींदी आहे मूंखे ॿई वारियूं ड्रॉइंगू करणु ॾाढो वणंदियूं आहिनि मूंखे ॿई वारियूं ड्रॉइंगू करण जाम वणंदियूं आहिनि ऐं मां ॿिन्हीं में भॻवाननि जूं तस्वीरूं ठाहिण ज़रूरु ठाहींदी आहियां मुंहिंजो इहो शौक़ु आहे त मां जेको बि कमु कयां पहिरियों भॻवान खे अॻियां खणी करे कयां इनकरे मां वधीक में वधीक भॻवाननि जूं ड्रॉइंगू ठाहिण जाम पसंदि कंदी आहियां